एह्दे च सानूं दसेआ गेआ ऐ कि अज्ज कल जेह्ड़े कैमरे ऐ ओह्दे नै तुस केह् करी सकने अज्ज कल दे जेह्ड़े कैमरे ऐ अस ओह्दे नै फोटो खिच्ची सकने ऐनिमल दी अस कोई बी प्ला जेह्ड़े पैहलें पेद पेड़ पौधे ऐ जेह्ड़े जंगली जानवर ऐ जिसलै अस जन्ने कुदै घूमन बास्तै ते उत्थें जाइयै अस बड़ियां फोटो खिच्चने ते अज्ज कल दे कैमरे बी बड़े मैंह्गे आई गेदे ऐ उं'दे लैंस इन्ने मैंह्गे होंदे ऐ फोटो खिच्चने बास्तै मेनटेनैंस चाहिदी थोह्ड़ी हारी ते अज्ज कल दे जेह्ड़े कैमरे ऐ ओह् थोह्ड़े मैंह्गे होई गेदा ऐ पर फिर बी अस जन्ने आं घूमन फोटो खिचदे आं पेड़़ पौधे ऐ जेह्ड़े ऐं अस उं'दी फोटो खिच्चने आं अस जानवर दी फोटो खिच्चने आं अस जेह्ड़े फोटो ऐ अस किदे जियां अस कोई जेह्ड़े ऐ बड़े आनलाइन ऐप ऐ अस उत्थें पा के पैसा बी कमाई सकने आं ते जेह्ड़े जेह्ड़ी साढ़ी फैमली ऐ अस उं'दी फोटो खिचदे आं अस अपनी फोटो खिचदे आं बाह्र अस कि जन्ने आं ते हर जित्थें बी अस घूमन जां गे अस फोटो खिच्चां गे कोई बी अस किते बी जां गे घूमन बास्तै फोटो सारे अज्ज कल ते सारें कोल कैमरे होंदे ऐ सारें कोल फोन होंदे ऐ अज्ज कल जेह्ड़े अज्ज कल ते फोन ते इन्ने सारे ऐप आ गे ऐ जेह्ड़े सानूं फोटो खिच्चन दे बी पैहे दिंदे ऐ सानूं एह् चीज़ दिक्खनी पैंदी ऐ कि सानूं चलो फोन दे जेह्ड़े कैमरे ऐ ओह् फोन ते आ जांदे जेह्ड़े कैमरे होंदे लैंस इन्ने मैंह्गे मैह्गे होंदे ऐ लेकिन लोक तां बी खरीददे ऐ फोटो खिचदे ऐ होर अपने अपने जेह्ड़े उं'दे अकाउंट जेह्ड़े ऐप होंदे उं'दे च कोई कोई पांदा कोई कोई नेईं पांदा कोई कोई अपने फोन च रखदा ऐ दसदा बाद च दिखदे ऐ ओह् साढ़े घर आह्ले बी खुश होंदे ऐ कि चलो साढ़ा मुड़ा कोई कम्म ते करा दा ते फोन च ते इन्नी क्वालटी आंदी अज्ज कल ऐच डी फोटो आंदे ऐ नेचर जेह्ड़ा आंदे इ'यां दिक्खन दा इन्ना जेह्ड़ा चंगा लगदा ऐ सानूं लोक सानूं इन्ना पसंद करदे ऐ कैमरे ते जेह्ड़े फोटो खिचदे लोक बड़ा पसंद करदे ऐ ते सानूं इस चीज़ दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि सानूं फोटो खिच्चने चाहिदे ऐ ते में सारें गी एह् हो आक्खना कैमरे लेओ ते फोटो खिच्चो ते किते बी घूमन जाओ अपने जार दोस्तें कन्नै जाओ अपने घर आह्लें कन्नै जाओ फोटो खिच्चो कैमरे लैओ बेशक चलो कैमरे दे लैंस मैंह्गे ऐ फोन तुं'दे कोल फोन ते होने ऐ फोन च फोटो खिच्चो ते फो फोटो जेह्ड़े अस फोटो खिच्चने कन्नै अहीं अपने जेह्ड़े अग्गें साढ़ा होन गे असीं दस्सां गे कि असीं चलो अस इत्थे गेदे हे उत्थे गेदे हे ते एह् सानूं करना चाहिदा सानूं सारेआं नू